नमस्ते सर क्या हुआ है सर आपको क्या प्रॉब्लम है बताइए अच्छा गैस वैस बन रही आपको अच्छा घुटनों में दर्द रहता है खाने में क्या क्या लेते हैं भोजन में परहेज़ नहीं करते हैं क्या अरे चावल कम खाइए रोटी का इस्तेमाल करिए और पानी अधिक पीजिए गर्मी का समय चल रहा है पेट हो उसके लिए आप इसबगोल की भूँसा वूंसा लीजिए जिससे कि आपका पेट क़ायदे से साफ़ हो और रात में सोते समय एक गिलास दूध लीजिए ठीक है सर में दर्द रहता है तो उसके लिए गर्मी का समय चल रहा है और दवा कुछ लिख देते हैं उसको आप लीजिए एक दो दिन खा लीजिए उसके बाद आपको आराम मिल जाएगा और और ठंडे तेल का इस्तेमाल करिए कब सिर पर रखिए जिससे कि आपका सिर सही रहेगा सर में दर्द नहीं रहेगा और कोई दिक़्क़त तो नहीं है सर आपको अच्छा तो गैस अभी बनती है और दवा लिख दे रहे हैं और आप ले लीजिएगा मेडिकल से और उससे आपको आराम रहेगा एक सुबह ख़ाली पेट लीजिएगा जिससे कि आपको गैस में आराम मिलेगा हाँ बॉडी के दर्द के लिए दर्द की दवा उचित नहीं समझी जाती है इसलिए अतः अतः सुबह की हवा लीजिए ठहलिए उहलिए घूमिए और थोड़ा भोजन शाम को कम करिए शाम को सब्ज़ी तो अधिक नहीं खाते हैं हरी हरी भरी सब्ज़ी खाइए समय वही दोपहर बारह बजे से तीन बजे तक फ़ीस वही ढाई सौ से लेकर जैसा पेशेंट ठो अगर एमरजेंसी में दिखाना चाहेंगे तो पाँच सौ रुपये लगेगा ऐसे अगर नम्मर लगा के दिखाएँगे तो ढाई सौ रुपये लगेगा हेलो हाँ सर आप शाम को भी बैठते हैं सात से दस और दोपहर में बारह से तीन यह तीन घंटे का समय रहता है आप जब भी आना चाहें आ सकते हैं नंबर लगा कर ठीक है नमस्ते सर नमस्ते